किछुए वर्ष पहिले सरदार बल्लभ भाई पटेलक प्रतिमा बनल रहय गुजरात मे तऽ ई लोक सबके देख़य मे नीक लगैया किया तऽ ई बड़ ऊच अछि आ गुजरातमे बनल अछि तऽ गुजरातोवासी बड़ खुश यऽ आ भारतवासी तऽ खुश अछिये कियाकि सबके गर्व महसूस होइ या जे हमर देशक जे लौह पुरुष रहय हुनकर प्रतिमा बनाओल गेल यऽ